हैलो आं जी नमस्ते जी केह् हाल चाल ऐ बस ठीक ठाक आं जी आं गेदे हे ना ओहो तुंदे प्रिंसीपल मैडम होरें बुलाए दा ते उनें मीटिंग रक्खी दी आक्खा दे हे जिन्नियां बी टीचरां सारियां ना एह् कोई बी कल्ल छुट्टी उप्पर निं होनी चाहिदी ते नेईं आक्खदे कल्ल एमरजेंसी ऐ कल्ल कोई छुट्टी निं करनी ते तुस सारा स्टेटस उप्पर दिक्खी लैयो ऐ की केह्की केह्की मैड़म दी केह्की ड्यूट लानी कुत्थें मतलब जेह्के बच्चें गी परफार्मेंस करने ताहीं डांस बच्चें दा कोई स्पीच आस्तै ते बच्चा कोई स्वतंत्रता दिवस दे मौके उप्पर टॉपिक बोल्लै कोई नेईं नेईं ते जेह्ड़े टीचर ते ओह् ते ड्यूटी लग्गी दी उंदी ते कल्ल इंदी लॉ़स्ट रिहर्सल ऐ ओह् दिक्खनी ना इंदी पैह्लें आं ओह् दिक्खनी ऐ अंजी लॉस्ट रिहर्सल होनी ओह्दे बाद फिर मिटिंग होनी डेट फिक्स करी लैगे ते ओह् लॉस्ट रिहर्सल अदूं होई जाह्ग ओह् प्रिंसीपल मैडम होरें कल्ल आपें दिक्खनी आं आं तुस कल्ल आई जायो कल्ल छुट्टी निं करेओ ऐ आं जेह्ड़ी अनीता मैडम ऐ ना ओह्दी ड्यूटी लाई दी सारी उसी में आक्खेआ यरी सारा स्कूल दिक्खी लैयां ते ठीक जी ठीक अच्छा जी अच्छा